जि'यां कि गल्ल करां बाइकिंग ट्रिप उप्पर जिसलै अस अपने दोस्तें कन्नै जन्ने आं जां कोई अदर राइडर्स होई गे अस प्लैन कि'यां करने आं और ट्रिप आस्तै प्रिपेयर कि'यां करदे आं मन्नी लैओ कि जि'यां अज्ज में पढ़ा दा होआं जिसलै में बड़े थक्की जां ते में बोर होई जां उस बेल्लै में इक प्लैन बनांदा अपने दोस्तें कन्ने अपने ग्रुपें कन्नै ग्रुपें कन्नै कि अज्ज असें उस जगह् घुम्मन जाना असें असें घुम्मने गी की जाना कि इक असें गी इक थोह्ड़ा सुकून मिलदा जिसलै अस नैचुरल चीजां दिक्खचै अग्गें पिच्छें ते इक सुकून मिलदा और ओह् साढ़े दिमाग च बेही जंदा कि अग्गें पिच्छें केह् होआ दा ऐ फ्ही उत्थै जाइयै फोटोग्राफी करदे आं फोटोग्राफी करदे आं फ्ही जिसलै अस आइयै उत्थूं उस जगह् बापस जेल्ले औंदे आं फिरियै ते अस जेह्ड़ा अस कम्म करै दे होआं पढ़ाई बगैरा ते फिरियै शैल अच्छे तरीके कन्नै होंदा